ब्रह्माण्ड में अभी भी बहुत ऐसी चीज़ है जिसे इन्सान अभी तक भी समझ नहीं पाया है और अनसुलझी बातें हैं जैसे वहाँ पर चाँद पर भी लोग जाते हैं वहाँ कैसा है और यह सूर्य क्या चीज़ से बना है जो इतना गर्म रहता है

वहाँ के बहुत ऐसी चीज़ है जिसे अभी भी लोगों को पता नहीं है जैसे चाँद हुआ वह दिखने में कैसा है और यहाँ धरती पर कैसा दिखता है यह सब बहुत ऐसी बातें वहाँ पर सुना है कि जीवन भी है वहाँ पर कैसे रहते होंगे वह लोग कैसे होंगे और समझ नहीं आता कैसे रहते होंगे क्या खाना भी खाते होंगे या ऐसे ही रहते होंगे ऐसी बहुत ऐसी चीज़ है जो हाँ अभी भी लोगों को पता नहीं है और बहुत ऐसे रहस्य हैं जो अभी भी लोगों को पता नहीं है